हा असांजे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में हिक्ड़ी एरिया आहे जिते हिकु जाम सुठी लेक आहे ऐं हुते माण्हूं बोटिंग करण बि ईंदा आहिनि शाम जे टाइम ते पंहिंजी फैमिलीअ सां गॾु ऐं जामु चङी तरह मैंटेंड आहे उहा ऐं जाम रीज़नेबल आहे हुते बोटिंग करणु बि फोर्टी फाइव मिनिट्स जी बोटिंग हूदी आहे ऐं सभु माण्हू एंजोइ कंदा आहिनि अची करे उन लेक जे बा॒हिरि जाम तव्हांखे वैराइटी बि आहे खाइणु पीअणु नाश्ता वाश्ता करणु इ त सभु ईंदा आहिनि पंहिंजी फैमिली सां ऐं अ ॼुताईं इऐं कोई हुते ड्रॉट या फ्लड जो इशू त न आयो आहे छो की उहा जाम चङी त़रह़ मैंटेंड आहे गवर्मेंट जे त़र्फां त इन करे उहा जग॒ह जाम सुठी आहे